नमस्ते

मेरा काम है आपके पास आई हूँ रूम लेने रूम दिलवाइएगा कि आप ही देंगी हाँ मुझे रूम चाहिए क्या आपके पास नहीं है क्या हाँ मुझे रूम चाहिए

क्या हिसाब दे सकते हैं

लैट्रीन बाथरूम सब होगा अंदर कम भी हो जाएँगे जो जैसे छ हज़ार में है तो उसको उसमें पानी की व्यवस्था लैट्रीन बाथरूम सब चाहिए

तो ठीक है तो कितना थोड़ा कम करेंगे ठीक है हाँ मुझे रूम चाहिए

ठीक है क्योंकि आपकी ही पास अब रहूँगी ना इसीलिए अब तुम मेरी मेरी पूरी फएमली रहेगी हाँ फएमली को जैसे इसीलिए मुझे पूरा व्यवस्था चाहिए लैट्रीन बाथरूम पानी

अरे एक मेडियम में रहे मतलब थोड़ा एकदम छोटा भी ना रहे कि मेरी फैमली भी ना आए उसमें इसीलिए बड़ा रूम चाहिए पैसा ज़्यादा लगेगा चलो कोई बात नहीं है पैसा कितना पैसा चाहिए कितना पैसा चाहिए आप बोलिए तो दीदी बीस हज़ार इतना इतना महँगा नहीं मैं गाँव से आई हूँ तो थोड़ा समझिए महँगाई तो है लेकिन उस गली में गई थी थोड़ा सस्ता रहा अभी आपके पास आई तो और ही रेट बढ़ा कर दी इतना मँहगा बहुत करो तो सात हज़ार आठ हज़ार लो अब इतना तो मेरा पगार ही नहीं रहेगा तो मैं आपको बीस हज़ार दूँगी कहाँ से बताइए

वही तो जब मेरे पास उतना प्रॉफ़िट ही नहीं है तो कहाँ से लूँ इतना बड़ा रूम थोड़ा कम कीजिए ना